ہلو جی سر جی جی جی جی

جی بالکل جیسے جی جی جیسے اظہار میں آپ کا ریکارڈ دیکھ پا رہا ہوں ابھی آپ ہماری اکیڈمی کا حصہ ہیں پچھلے دو ہزار چوبیس سے اور جیسے میں ریکارڈ چیک کر پا رہا ہوں آپ نے آن اینڈ آف ہمارے یہاں پہ کوچنگ کری ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے کوچز بھی ہیں ساتھ میں میرے اس وقت تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی آپ کو کوچنگ کی اور زیادہ ضرورت ہے رہی بات یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس کی تو پرفارمنس جیسے کوچیز بتا رہے ہیں پرفارمنس کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے اور ایز اے بالر آپ نیشنل لیول کے کسی بھی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ انٹرنیشنل کے لیے جو ہے ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا نیشنل لیول کے لیے یہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں سلیکٹرز جو ہیں وہ ہماری ہی اکیڈمی وزٹ کرنے والے ہیں اور ہماری اکیڈمی وزٹ کریں گے وہ تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اچھا پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ کا سلیکشن ہماری ہی اکیڈمی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ابھی جو ڈیٹیلس آئی ہیں اس میں یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ اسٹیٹ لیول کے کچھ کمپٹیشنس ہونے والے ہیں جن کا سلیکشن ہماری ہی اکیڈمی کرے گی تو یہ سلیکشنس ہمارے اگست کے مہینے میں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے تھوڑا اکیڈمی کنٹینیو کریے گا روز مرہ آئیے گا روزانہ پریکٹس کیجیے گا کوچز سے ملیے گا ٹھیک ہے ابھی تک جو میں آپ کا ایوریج چیک کر پا رہا ہوں جو ایک نارمل بولر کا ایوریج ہوتا ہے اس حساب سے ابھی ایوریج آپ کا کم ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ریگولر کریں گے تو یہ ایوریج جو ہے وہ کافی زیادہ اوپر جا سکتا ہے تو جو سلیکٹرس ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جب ریکارڈ رکھے جاتا ہے تو اس میں بھی ایک آپ کو پلس پوائنٹ ملتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ایک اچھا بالر ہے اکیڈمی کا پرفارمر ہے تو یہ پرفارم کرتا رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو مدد ملے گی مطلب یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ثابت ہوگا تو آپ اکیڈمی کنٹینیو کریے گا دیکھیے ابھی دو سلیکشن ہمارے سامنے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل لیول کے سلیکشن ہماری ہی اکیڈمی سے ہونا ہے تو یہ سلیکشن کی ٹیم جو آئے گی سلیکٹرس کی ٹیم یہ جولائی میں آ جائے گی اور جو اسٹیٹ لیول کمپٹیشن ہو رہے ہیں جیسے آئی پی ایل ہے آئی پی ایل کی طرز پر ہی اس بات جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ وہ ایک اسٹیٹ ٹورنامنٹ کرا رہی ہے جس میں الگ الگ ڈسٹرکٹ کی ٹیمس ہوں گی تو اس کا سلیکشن بھی ہماری اکیڈمی سے ہو رہا ہے تو وہاں پہ سلیکٹرس جو ہیں وہ اگست کے منتھ میں آئیں گے تو آپ ان دونوں کمپٹیشنس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اینڈ اگر اچھا ہوا تو بہتر ہے کہ آپ کو سلیکشن آرام سے مل سکتا ہے ہے نا تو آپ اس طرح سے جو ہے تیاری کریے گا اور جی اس کے بعد دوسری بات میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اگر فوکس کریں تو آپ اپنا آپ کو اس طرح سے بھی ایک آل راؤنڈر کی طرح سے بھی پرموٹ کر سکتے ہیں چونکہ جو ہمارے کوچیز ہیں انہوں نے بتائے کہ آپ لاسٹ بولر ہوتے ہیں ٹیم کے منٹو سے کہ یہاں پہ آپ ایک اہم رول پل ے کرتے ہیں چونکہ لاسٹ بولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مین بولر ٹھیک ہے تو اگر آپ تھوڑا سا اپنی بیٹنگ کو بھی فوکس کر لیں تو آپ ایک اچھے آل راؤنڈر کی طرح بھی پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ بن جاتا ہے پھر سلیکٹرس کے لیے کہ بھائی یہ بالر تو مین بولر ہے اور یہ بیٹنگ بھی کر سکتا ہے تو یہ کیا ہو گیا ایک آل راؤنڈر ہے تو وہاں پہ سلیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے محنت کریں گے تو اگر آپ اس طرح سے اپنا آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اکیڈمی میں آپ کو تھوڑا زیادہ وقت دینا پڑے گا ابھی کوچز بتا رہے ہیں کہ آپ تین گھنٹے کے لیے اکیڈمی آتے ہیں اور اگر آپ ایک آل راؤنڈر کی طرف پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر دن کے قریباً تین سے تین گھنٹے سے بڑھا کے آپ کو پانچ یا چھ گھنٹے آپ کو دینے پڑیں گے اس میں ہمارے پاس دو سلاٹ ہوں گے پہلے سلاٹ میں آپ کو بیٹنگ پریکٹس کرائی جائے گی اور دوسرے سلاٹ میں آپ کو بولنگ پریکٹس کرائی جائے گی ٹھیک ہے اظہار سر

جی بالکل جی سر آپ اپنا آپ کو ایک آل راؤنڈر کی طرح پرفارم کریے گا ایک آل راؤنڈر کی طرح پروموٹ کریے گا اپنا آپ کو

اوکے